हेलौ

सोरमोनथाय औ हेलौ

अ' फुजानि गोदान गोदान सफैदों फुजा खाथि जाबायना दा दुरगा फुजा माबा नांगौ नामा गोदान सफैदों गोदान गोदान सफैनानै दं दखानाव फै दाहाय दामा खिन्थु एसे बुरजा बुरजालै सिगांनि बादि दाम नङा मानि गासिबो आनकमन दख'नाजोब ना माबा गोदान गोदान मदेलाबो आलादा आलादा बाजेदा एसे बारा गोग्लैदों हो दंजोबो गासिबो

औ आंनि गलायाव फैबासो मिथिगोनना दामखौ मारैथो दा दे होमबा दा दखानाव दखान हा अह' दे आं नोंनाव खम दामावनो हमगोन एसे आंथ' एसेबाबो एसेबाबो लाभ जानांगोन ना मारैथो आसल दामाव हरगोन दा दखानाव फैबानो जाबाय दोनबाय